साढ़े घर इक गार्डन ऐ असें ओत्त प्लांट लाए दे न मतलब बूहटे लाए दे साढ़ी बड्डी मम्मी ते उसी बड़ा गै सजांदियां सजूंदियां घाह् छाह् बी बडदियां रौंह्दियां तालदियां रौंह्दियां पूरी ध्याड़ी आ'ऊं उनें ई आक्खनी नेईं तालो नेईं तालो आखदियां सप्प कीड़े होई जंदे ते समझो पूरी ध्याड़ी समझो तालदियां रौंह्दियां उनें ते उनें नुआड़े अग्गें पिच्छे ओह् लाए देे सब्जियें दे बूह्टे लाए दे सब्जी कडदियां बांदरें ते ओह् घरकाई घरकाई कडदियां पूरी ध्याड़ी उंदे पिच्छे करदियां तुई तुई तुई अते ओह्दे बाद जेह्का साढ़ा गार्डन ऐ असें अग्गें पिच्छें बड़ी सब्जी लाई दी नुआड़े बूह्टे बी हैन गै हैन अदे अदे जेह्का साढ़ा गार्डन ऐ ओह् बड्डी मम्मी ने इन्ना शैल बनाए दा मन करदा रातीं बी उत्थै गै सेई जाचै दिनें ते दिनें रातीं बी उत्थे सेई जाचै बूहटा लाए दा साढ़े बाह्र इक नोह्ड़े कन्नै गै असें रसो बनाई दी इक ओह्दे कुत्ते ते फ्ही समझो तुसें असें इ'यां बड़ा शैल ऐ पेड़ पौधे दिक्खियै इ'यां बड़ी इ'यां मन मचली मचली जंदा बाकी पंसद ते असें बी ऐ बूहटे लाना बा साढ़े निक्के निक्के जागत छुड़दे नी बांदर जागत बनूं अते साढ़े इक जागत निक्का नेहा ओह् ते महां बूह्टे दा अग्ग पाइयै टकांदा बूह्टें ई जेह्कियां साह् जन औंदियां ओह् मतलब बूहटा कोई निक्का नेही निकला दा होऐ आखदा नी अम्बें दा बूह्टा निकली जा निकला भाएं सब्जी दा होग आक्खदा नी अम्बै दा निकलिया फ्ही आक्खदा नेईं जेह्का फरूट उसी पंसद ऐ ओह् आखदा नेईं नोआढ़ा गै बूह्टा निकला दा ऐ मेहां ठीक ऐ भाई ओह्दा गै निकला दा होना